पेपर आनी पॅन घेवन बरोवपा बी ट्रेडिशनली आवडटा आनी लॅपटॉप मोबायलाचेर टायप करपा बी आवडटा जेन्ना घराकडेन आसता तेन्ना पेपर आनी पॅन घेवन ट्रेडिशनली बरयता आनी जेन्ना वातावरण बरें आसा भायर केन्ना गेलो आसा तेन्ना आनी तेन्ना टायप करून दिसलें जाल्यार मोबायलाचेर टायप करता आनी लास्ट फाटले थोड्या वर्सां खुबशे लोक पेपर पेनान बरोवपा सोडून मोबायलाचेर नाजाल्यार लॅपटोपाचेर टायप करता कित्याक तें इजी जालें आसा आतां खंयचे स्पेलींग बी कळना जाल्यार तें सजेस्ट करता जे डायरेक्ट जाता फास्ट जाता आनी नेक्स्ट वड ऑटोमेटीक येता जेणे करून टायम बी सेव जाता